जेब्ला जोङो जारिमिनखौ आसामनि जारिमिनखौ नायो अब्ला आसामाव बांसिनै आहम सुबुंफोरा आहम सुबुंफोरा रुल खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव आसामनि सुबुंफोरा बांसिनै एसामिस रायज्लायो नाथाय जोंनि बे ओनसोल क'क्राझार ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरा बड' एबा हिन्दीयाव राव रायज्लायो मानो होनोबोला बेनि थागिबिया बांसिनानो बड' बेनिफ्राय बेंगलिफोरबो रायज्लायनाय बांसिन नुनो मोनो